हाँ अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में मुझे थोड़ा अजीब लगा है और थोड़ा दिलचस्प भी है कि अभी जैसे उसका चल रहा था अपनी पत्नी को उन्होंने बहुत पढ़ाया और एस डी एम ज्योति मोर्या उन्होंने अपने पति के साथ जो धोखा किया ये पूरे मोबाइल की हर एक हेडलाइन पर छाया हुआ था हर एक न्यूज़ की हेडलाइन पर छाया हुआ था तो ये मुझे दिलचस्प तो नहीं पता लेकिन जो ये घटना हुई इससे कई लोगों ने अपने पत्नियों का पढ़ना बंद करा दिया नौकरी बंद करा दी हमारे यहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनको देखने को मिला की ये क्या हो गया ये ऐसी और भी अनेकों घटनाएं आती जाती रहती है मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है